मां अॼु खां चङा सालु अॻु में पंहिंजे कुटुंब परिवार सां माथेरान वेई हुअसि ऐं ॿ टे दफ़ा ॿियो दफ़ो बि वेई आहियां पंहिंजे साहिड़ियुनि सां वारियुनि सां मां जाम ख़ुशियूं मल्हाइणु हुते जाम कुझु सुठे नमूने कयो आहे सभु कुझु ऐं हमेशह सां नंढी गाॾीअ में ख़ुशियूं मल्हाईंदा हिकु ॿिए खे मस्ती कंदे कंदा वेंदा आहियूं ऐं हितां जाम शयूं खाधे पिते लाइ खणी वेंदा आहियूं जंहिं त लोला चोथा तोशा ऐं ॿियो लॾूं जाम कुझु कुझु हुते जाम बांदरनि हिकु ॿिए खे चवंदासि संभाले करे रखो शयूं न त बांदरु तव्हांजा खाई वेंदा अहिड़े नमूने जाम ख़ुशियूं करे वापसि पैसा ओड़े नमूने ई नंढी ट्रेन में ईंदा आहियूं ऐं अॼु खां अॻु में बि उते जाम उते सावक हूंदी आहे जाम बाघ सुठा हूंदा आहिनि उते वणु टिणु ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि बहार बहार ईंदी आहे ॾाढी हीअं लॻंदो आहे की हिते ई रहियो पियो हुजे जाम सावक अख़ियुनि में थधाणि पहुचाइण वारी हूंदी आहे ऐं हिकु त मज़ो ईंदो आहे हितां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे चवंदा आहिनि जंहिं करे हर सालु असां हिते अचूं